हाँ मैडम बताइए

अच्छा अच्छा आप खाने में मतलब जनरली क्या क्या खाते हो ये बताओ थोड़ा सा

और पानी कितना पीते हो आप ठीक है ठीक है पहली बात तो ये मैडम कि पेट साफ़ ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं पहला कारण तो ये है कि आप फ़ाइबर बहुत कम खा रहे हो आपके खाने में भरपूर मात्रा में आपने फ़ाइबर हाँ आपको भरपूर मात्रा में फ़ाइवर नहीं मिल रहा होगा इसलिए तो आप पहले अपने खाने में सलाद वग़ैरह खाना चालू करो और सलाद कच्चा सलाद मत खाओ आप उसको आप हल्का सा तवे में या कढ़ाई में भून कर खाओ वो पचने में आसान होता है ककड़ी गाजर टमाटर को मत भुूजिएगा आप हाँ और इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल कर आप खाएँ इसके अलावा खाने को ज़्यादा चबा कर खाने की आदत डालेँ तीसरी चीज़ कि कुछ आयुर्वेदि मेडिसन आती हैं जो आपको खाना खाने में हेल्प करेगी जैसे कि हमारी तरफ़ से कब्ज़ का चूरन आता है तो वो कब्ज़ के चूरन को आपको रात में सोने के पहले एक चम्मच लेना है और उसको गुनगुने पानी में ले लेना है मिक्स कर के वो आप मिक्स कर के लोगे तो सुबह सुबह पेट अच्छे से बढ़िया साफ़ होने लगेगा दूसरी चीज़ कि आप कोशिश यह करो कि हफ़्ते में एक बार उपवास रखा करो आप पानी वाला उपवास उपवास नहीं हो पाएगा तो आप फिर फल फ़्रूट खा लिया करो पूरे दिन हाँ तो आप फल फ़्रूट खाइए फल फ़्रूट खाइए आप उससे उसमें आसान रहेगा आपके पेट को फल फ़्रूट खाओ आप नारियल पानी पीयो सलाद वग़ैरह खाओ तो आपकी बॉडी में ना फ़ाइबर की मात्रा बढ़ेगी और पेट बहुत अच्छा साफ़ होगा उसके अलावा जितनी बॉडी में गंदगी भी रहेगी वह सारी भी निकल आती है बाहर तो आप ये वाली दवाइयाँ लेना चालू करो और साथ में कोशिश करो कि खाने के बाद पानी तुरंत मत पीया करो उससे होता ये है कि खाना आसानी से पचता नहीं है खाने को बहुत पेट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है खाना पचाने में ताक़त लगती है शरीर को बहुत ज़्यादा खाना खाने के आधे घंटे या पौने घंटे बाद आप पानी पीयो और खाने के साथ साथ भी पानी नहीं पीना है

तो यह कुछ दवाइयाँ हैं पहले भी मत पीजिए आप खाने खाने के आधे घंटे पहले पानी पी सकते हो बस खाने के साथ नहीं पीना है खाने के आधे पौने घंटे बाद नहीं पीना है मतलब बा तक नहीं पीना बाद में पी सकते हैं तो आप दवाई ले लीजिएगा और मेरी जो भी फ़ीस होती है मैं आपको बता दूँगा आप उसको ऑनलाइन मेरे को पेमेंट कर दीजिएगा ठीक ओके